हेलो क्या मेरी गैस एजेन्सी से बात हो रही है हाल ही में मैंने एक गैस सिलेन्डर बुक किया था जो कि अभी तक मेरे घर पर नहीं पहुँचा है मुझे एमरजेंसी है अभी मुझे गैस सिलेन्डर चाहिए क्या आप अभी उंह पहुँचा सकते हैं क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने जो गैस सिलेन्डर बुक किया था अभी तक उसे आप अपने मेरे घर पे क्यों नहीं पहुँचा पाए हैं मने एमरजेंसी थी मैंने इसीलिए पहले से ही बुक कर दी थी मेरी सिलेन्डर कि मुझे टाइम से मिल जाए और हालाँकि यही हुआ कि मुझे टाइम से नहीं मिली मने यही डर के कारण पहले से ही बुक कर दी थी और मुझे अभी तक गैस सिलेन्डर की डिलीवरी नहीं मिली है मैं पेमेन्ट भी कर चुकी हूँ उस चीज़ के लिए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं के इतना टाइम किस चीज़ में लगा आपको मेरी गैस सिलेन्डर डिलीवर करने में आपको पता है मेरे घर पर मेहमान बैठे थे और मुझे एमरजेंसी थी गैस सिलेन्डर बहुत सारे यूज़ हैं घर में गैस सिलेन्डर के एक गैस सिलेन्डर नहीं होने की वजह से मैम कुछ भी नहीं कर पाए हैं मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट हो गई है आपके इस मिस्टेक की वजह से कि आप टाइम पर गैस सिलेन्डर नहीं पहुँचा पाए हैं मेरे घर पर आप अपनी डिलीवरी में न सुधार कीजिए आप अपनी गैस एजेन्सी को अपडेट कीजिए उसमें चेंजेज़ लाइए कि या जो भी उनको टास्क मिल रहा है करने के लिए उसको टाइम टु टाइम परफ़ॉर्म करें जिस टाइम पर जहाँ पर डिलीवरी माँगी है तुरंत वहाँ पर डिलीवरी हो जाए इस सारी चीज़ों को सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ तो हुआ है ऐसा आगे से किसी के साथ ऐसा न हो इसीलिए आप अपनी गैस एजेन्सी में सुधार लाइए कि आगे से किसी के घर पर भी गैस सिलेन्डर टाइम टु टाइम ही पहुँचे देरी न हो उसको पहुँचाने में

तो इससे आपको ईज़िली ऊ ईज़िनेस प्रूवाइड होगी उन लोगों को सिलेन्डर टाइम से पहुँचाने के लिए